हैलो हैलो हैलो प्लंबर आह्ले भैया बोला दे हैलो प्लम्बर आह्ले भैया बोला दे हैलो भैया साढ़े घर आना ऐ ते थोह्ड़ी फिटिंग शिटिंग करोवानी ऐ तुस दिक्खी लैओ फ्री ऐ ते आई जाएओ फिर साढ़े घर ठीक कल तक फिर पक्का ना पक्का पक्का सनाओ ठीक ऐ आई जाएओ फिर किन्ने बजे कन्नै आह्गे ठीक ऐ ठीक ऐ एह् पक्का फिर तां ठीक